एक बार मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो मैंने कहा कि कैसे जाया जाए तो किसी ने कहा भाई किसी ट्रेवल एंसी से बात कर लो ट्रेल एंसी से एक हमने बात की वह देहरादून की एजेंसी थी उसका ब्रांच शायद हमारे लखनऊ में भी है तो उससे हमने बात किया भाई हम उत्तराखंड क्षेत्र में घुमना चाहते हैं रानीखेत है अल्मोड़ा है भवाली है नैनीताल है और इस तरीके से तो मैं चाहता हूँ हल्द्वानी वगैरह तो वहाँ तो उधर साथ में फ़िर अन्नपूर्णा देवी का भी पीलीभीत में वह भी हम चाहते हैं देखना तो किसी ने कहा ट्रवल एंजेसी से बात करो ट्रेवल एजेंसी एक मिली है उससे हमने बात की बात करने के बाद उन्होंने कहा भाई यह ऐसा उन्होंने अपना रेट लिस्ट दिखाई रेट लिस्ट में दिखाने का हमने प्रोग्राम पंद्रह दिन का था घुमने का तो उस समय हमारा खर्चा करीब आ रहा था अस्सी हज़ार रुपये तो हमने कहा इतना तो हम नहीं कर पाएँगे उस थोड़ा कंसेशनल हो तो बात करिए तो सोचें उस पर चलने के लिए ताकि हम उत्तराखंड भी घुम लें और आप लोगों के संपर्क में भी आ जाएँगे हम तो खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने साठ हज़ार रुपये में बात की है हमसे साठ हज़ार रुपये हमने तय किया हम लोग कहे बाईस दिन हम लोग घुमें बाईस दिन में काफ़ी कुछ घुम के आए उसमें पितामागढ़ वगैरह भी गए हम लोग चंबा घाटी फूलों की घाटी वगैरह भी घुमने गए नैनीताल गए भवाली गए रानीखेत गए अल्मोड़ा गए सब घुम के आए हम और आज भी वह यादें हमारे दिल में हालाँकि फ़ायदा ज़रूर मिला हमको ट्रेवल एजेंसी से कि जल्दी जल्दी में हम चरण सब घुम आएं और अगर पैदल जाते और ट्रेन उससे जाते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता खैर एजेंसी ने हमको काफ़ी अपनी अपनी सुविधाएँ दी है हमको और हम काफ़ी उसमें उनसे काफ़ी प्रभावित हुए उन्होंने अपने आगे चलने के लिए अगले वर्ष फ़िर बात करने की कोशिश की तो हमने भाई देखो अब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ अब मैं नहीं जा पाऊँगा अगले महीने उनके वहाँ से उनको छोड़ दिया अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ हालाँकि उनके अक्सर फ़ोन आते रहते हैं उन्होंने बहुत हमारी मदद की थी लेकिन अब हमने कहा बेटे अब माफ़ करो अब हम नहीं कर पाएँगे धन्यवाद